असां नंढपिणु में सत ठिकिरियूं चिदे रांदि कंदा हुआसीं जंहिंमें सत ठिकिरियुनि में हिकिड़े सरेटे जे मथां रखी करे उन सां रांदि कंदा हुआसीं नंढपणु में लिक छिप कंदा हुआसीं क्रिकेट कंदा हुआसीं कबडी कंदा हुआसीं खोखो कंदा हुयासीं घणेई कुझु रांदियूं कंदा हु़आसीं पर अॼुकल्ह जा ॿार उन्हनि खे त इहे रांदियूं ॾिठियूं बि कोन्ह अथऊं नंढे हूंदे असां उहो दॿनि में माण्हू जादू ॾेखारींदो हुयो उहो जादू बि ॾिसंदा हुआसीं जंहिंमें ईअं मुंहुं विझी अंदरि रील हलंदो हुयो उहो रील ॾिसंदा हुआसीं पर अॼकल्ह जे ॿारनि खे त इहे सभु ॻाल्हियूं वणनि ई कोन्ह थियूं असां त हाणे वेठा सॼो ॾींहुं घर में टीवियूं ॾिसूं ऐं ॿार सॼो ॾींहुं मोबाइल में रुधा पिया आहिनि ॿारनि खे इन्हनि घर मां ॿाहिरि निकिरिणो ई कोन्हे ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि में अ उन्हनि खे इंट्रेस्ट ई कोन्हे उन जी सिहत बि इन जे करे बराबरि आहे कोन्ह घर में ॿाहिरि न निकिरण जे करे तुर तुर ॻाल्हि ते बीमार था थी पवनि ॿार